फामु फामुनि जुनार फोरखौ रां आर्जिनायाव जोङो जेन'बा जोङो जेन'बा अमा इगजाम्फल हिसाबै अमा अमाखौ जोङो फिनानै गोरलैनिफ्राय फिनानै जोङो बेनो आदार होयो दाना बायनानै होयो बे रांआ जोंनि रांआ अमानियाव सेभिंस बायदि जानानै थायो आरो बेफोरबादिनो जों अमाखौ देरोबा जोङो बेखौ फाननानै जोङो मतान जेन'बा जमा थाखाखौ जों मोननाय जायो बेबादिनो जोङो जेन'बा दाउ दाउखौबो जोङो बिदिनो इं इंखुर बायदिसिना दाना बिसिनो होननानै जों फेदेरनानै जों रांखौ जमा खाला फाननानै जोङो रांखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेफोरबादिनो जोङो जुनारफोरखौ रां आर्जिनायाव हाय जोङो बाहायो